अगर असें कोई बिज़नस करना जियां कि कोई जियां अगर असें बिज़नस करना ऐ कि हम जियां जानवर रक्खे ऐ अगर असीं मुर्गे रखदे आं जियां कि मुर्गें दा साढ़े बिज़नस तां बधदा ऐ कि मुर्गा ओह्दा मीट बी इक बिकी सकदा अगर अस मुर्गे रक्खने आं ते ओह्दा इक अंडा बी अंडे बी बिकी सकदे उत्थूं बी साढ़ा अच्छा इक बिज़नस बनी सकदा ऐ ठीक ऐ होर दूसरी गल्ल कि जियां कि किसी ने गायें रक्खी ऐ साढ़े ग्रांऽ बिच्च गायें घर रक्खी होई ऐ उस गाये दा दुद्ध दुद्ध कन्नै अस पनीर कड्ढी सकने ऐ दुद्ध बेची सकने ऐ पनीर बेची सकने ऐ फिर उस तू देहीं बिकी सकदा साड्डा घर जे अगर असीं कोई गायें रक्खी ऐ जियां मंज रक्खी ऐ मंज दा बी सेम इ'यां गै होंदा ऐ कि जियां कि असें दुद्ध बेचेआ ओह्दा देहीं निकलेआ देहीं बेचेआ फिर पनीर निकलेआ पनीर पनीर बेचेआ ठीक ऐ मंज दे छोटे बच्चे होंदे ऐ जियां कोई बच्चा जियां मंज ने कोई बच्चा दित्ता ओह् बच्चा बिकेआ उत्थूं बी अच्छा साढ़ा बिज़नस बनी सकदा ऐ फिर साड्डा गाईं गाईं दा बी दुद्ध देहीं फिर ओह् दुद्ध देहीं पनीर अगर अस बेचने आं ते उत्थूं बी साढ़ा अच्छा बनी जंदा ऐ होर उद्धरों जेह्ड़ा साढ़ा जेह्ड़ा पनीर जिसलै साढ़ा बिकेआ फिर जियां गायें दे बच्चे बिकदे ऐ बच्छे जियां निक्क बच्छे ऐ ओह् बिकदे ऐ अगर अस मुर्गें दा बिज़नस स्टार्ट करने आं मुर्गें दा बिज़नस बिच्च मुर्गें दा मीट बिकदा ऐ मुर्गें दे आंडे बिकदे ऐं आंडे आंडे बिके ओह्दी अगर असें अपनी दकान खोह्ली ऐ जां कुछ बी बिजनस कीता ऐ ते उस बजह् कन्नै बी साढ़ा अंडा मीट बिकदा ऐ अगर असें मतलब कोई अगर गुज्जर ऐ उ'नें भिड्डू बड़े रक्खे दे न भिड्डू दे बी भिड्डू बिकदा बी ऐ भिड्डू दे जेह्ड़ी बाल दी ओह् साढ़ी ओह् बनदी ऐ स्वैट्टर बगैरा बनदे ऐ उस बज़ह् कन्नै बी भिड्डू दा बी साढ़ा जेहड़ा ओह् अच्छा बनदा ऐ दूजी गल्ल जेह्ड़ी कि भिड्डू बक्करियां रक्खी दियां बक्करी बक्करे दा उं'दा बी मीट बिकदा उं'दा बक्करी दा दुद्ध होंदा पीने आह्ला भिड्डू दा बी दुद्ध होंदा पीने आह्ला एह् बी साढ़े अच्छे बिज़नस बिच्च कम्म आंदे ऐ होर इंदी देखभाल जेह्ड़ी होंदी ऐ बड़े अच्छे तरीके कन्नै करने पैंदी ऐ तां करके एह् अच्छे रैंह्दे ऐ गाईं दा दु गाईं भिड्डु इं'दी इं'दा टाईम टाईम तों केयर करनी पैंदी ऐ भिड्डू दी बाल दी इन्नी जादा बिकदे ऐ अच्छे बिकदे ऐ भिड्डु दे बाल भिड्डु दा मीट बिकदा ऐ होर अंडे मुर्गे दा आंडा होर सब कुछ अच्छे तरीके कन्नै एह् बिकी जंदे इत्थूं साढ़ा बिज़नस जेह्ड़ा ओह् ग्रोथ करदा ऐ अच्छा ऐ अगर सेल करगे अच्छी तरीके कन्नै इनेंगी बेचगे ते साढ़ा अच्छा बिज़नस बनी सकदा ऐ जिनें अपने अपने घर गाईयां रक्खी दियां न उ'नें बड़ी केयर जादा होंदी ऐ टाईम टाईम तो इ'नेंगी सब कुश देने पैंदा ऐ खान नू जो बी इं'दे पट्ठे ले पट्ठे होंदे ऐं जां पत्तर बगैरा बक्करी बास्तै भिड्डु बास्तै मुर्गे बास्तै जां कोई बी जेह्ड़ी उं'दी खान वाली चीज़ होंदी ऐ उं'दी बड़ी जादा केयर होंदी ऐ फेर जा के पलदे ऐ घर बाकी इं'दा सब कुछ ठीक ऐ असें जेह्ड़ा अगर जेह्ड़ा कोई कम्म करना खोह्लना होए जां एह् सब कुछ एह् अगर अस करगे ते एह् अच्छा साढ़ा कम्म चली जंदा ऐ म अगर अस मुर्गें दा कम्म खोह्लने आं मुर्गोें दे बी साढ़े आंडे उंडे बिकी जंदे ऐ मुर्गे दा मीट बिकदा ऐ मुर्गियां छोटे छोटे लोक लेई लैंदे घर पालने बास्तै कि मुर्गे रक्खियै कि असें पालने ऐ मुर्गे बी घर पालने बास्तै रक्खे ऐ गाईयां रक्खियां गाईयां दे जिसले बच्चे होंदे ऐ गाइयें दे अग्गें बच्चे बहोंदे ऐ ओह् गाईयां ओह् बिकदे ऐ ओह् बिकी ओह् बी बिकी जंदे दुद्ध अस अपने घर बास्तै बी दुद्ध पी सकने ऐ देहीं ला सकदे ऐ पनीर कड्ढी सकने आं किन्ना कम्म हो जांदा ऐ अगर अस अपने घर बी होर अगर असें बाह्र बी अगर अस बेचने ऐ बेचने कन्नै बी सानूं अच्छे अच्छा फायदा हो जांदा ऐ कि सानूं अगर असें एह् बिज़नस स्टार्ट करने आं अगर एह् कम्म स्टार्ट करने आं ते जियां कि असें दुद्ध गाये रक्खी ऐ जां मंज रक्खी ऐ ओह्दा दुद्ध इन्ना अच्छा मंज दा दुद्ध इन्ना अच्छा होंदा ऐ कि ताकि अस बेचियै ओह् अच्छे पैसें कन्नै मतलब कुछ बिकी ओह् बिकदा ऐ मंज दा दुद्ध ते काफी अच्छे रेट पर बिकदा ऐ ओह्दा देहीं बी अच्छे तरीके कन्नै बिकदा ऐ होंदा बी ताकतदार ऐ ताकि बच्चे बच्चे बी पीन जां कोई बी कुदै बी बेचन उऐ अच्छे रेट पर बिकदा ऐ होर भिड्डु दी भिड्डु दे भिड्डु दे जेह्ड़े बाल होंदे ऐ उंदे किन्ने स्वेट्टर बनदे ऐ किन्ना कुछ बनदा ऐ उस भिड्डु दे बाल दा भिड्डु बी बौह्त अच्छे मतलब कि अगर कुसै ने गुज्जर लोग भिड्डु बड़े रखदे एह्दा मीट बी बड़ा मैंह्गा बिकदा ऐ मतलब रेट एह्दा मीट दा बी बौह्त मैंह्गा मीट बिकदा ऐ एह्दा एह्दा मीट दा बी अच्छा रेट होंदा ऐ होर एह्दा दुद्ध बी कोई लोग दुद्ध बी य़ूस करदे ऐ भिड्डु दा जेह्ड़ा दुद्ध होंदा ओह् बी बड़ा अच्छा होंदा ऐ कि अगर कोई य़ूस करदे ऐ भिड्डु दा दुद्ध बी